जोङो दा

बेखौनो साबसाब सुबसु साबसाब सुबसु जाना थायोमोन दानि जुगावथ' बिदि जाला मोजां सायाव मोजां मोजां सायाव मोजां जानाय जादों जायाबाबो उफाय गैया बेफोरखौ हदाय दिनथ' बायबाय थानो हाया नालाय जों दा बेखौनो लाइ मेगं लाफा मेगं बेफोरखोनो जानानै थानांगोन दा जायाबा उफायानो गैया दा मैगं बोथोर नालाय सब बेफोरखौनो मानसि बुरजा नालाय साबसाब सुबसुब जाना थायो दा बेफोरखौनो सब जानांगोन रावखौबो लायनाय हदाय दिनथ' फैसा गैया नङा सामफ्रामबो बायबाय थानो बे न'नि खेथि मावनायखौनो जाबाय थानांगौ र' इसि इनै बायहै बायहैबाबो मालाबा बायनांगोन मालाबा न'निखौ जानांगोन आलु इन' बेफोरखौ दालिफोरलाय दानि जुगाव गायनाय नुनाय गायनाय जादों नालाय बेफोरखौनो जानांगोन सबाबो मावनाय नालाय दानिया दानिया सब मावो नालाय एफा एफा खेथिफोरखौ मावै गैथारला दानि मानसिया सब मावनाय दं मावनायनि जुनावसो दा सब मोनजादों मेगं बोथोराव मेगं मावनांगोन खाला बोथोराव खाला फुनां माबानांगोन फोनांगोन बेफोरखौ मोनजायो दा जुगाव दा बेखौनो जोङो जानानै थायो सब गथयखौबो जोङो दा जोंहा दा मानसिया बुरजा नालाय जेसेबां नारा नाथा नारा नाथा संनानै जानांगोन बयबो जागार फिगार जागार फिगार मानसि बुरजा नालाय बेफोरखौ सङाबा बि सङाबा बि सङबा सोर संगोन बयबो संनांगोन बिबो जाय फारा फारि सङै सङै जानांगोन हारसिङै बोल'थ' लामा नायनाङा नङा गथेबोथ' मावनानै जाखानांगोन बेखौबो